बजटके हिसाबसँ एहि बीचमे हम सोमनाथ गेल छलहुँ आ द्वारिका गेल छलहुँ आर सङ्गमेमाँओ छलथिन आर हर जगह ट्रेन से गेल रही आओर ट्रेन से गेलाके बाद समान कम रहै एहि दुआरे कतहुँ उठवैओ बैसबैओमे कोनो बेसी परेशानी नहि लागल रहै आओर नीक यात्रा रहल अहमदाबादमे गाँधी आश्रम और हर चीज सभ देखलहुँ ओहि क्रममे नीक लागल